हमरा सबके जहिया सऽ पहिले बीज कोनो भी पौधा लगबै छी तऽ बीज गिराबै छी बीजके बीजके बढ़िऑं सऽ ओकरा कोरि कारिके गिरबै छी तकरबाद फेर ओहिमे पानि डालै छी थोड़ा दू पत्ताके भए गेल कनि बड़ा भए गेल तऽ आब ओकरा अलग अलग उखारिके रोपै छी फेर ओकरा कोरै छी बढ़ियाँ से मट्टी फेर साइड से चढ़बै छी फेर ओइमे पानि डालै छी फेर ओ धीरे धीरे बड़ा होइए तऽ फेर फले फूलैए तऽ बहुत अच्छा लगैए आओर धीरे धीरे एनाहिते ओ बढ़िते जाइए फेर ओकरा बीजके फेर पलटाबै छी तऽ फेर ओनाहिते प्रक्रिया शुरू भए जाइए फेर से एनाहिते बीजके जे छै से फेर अथी प्रक्रिया चालू रहैए यहए मतलब जड़ उपर से आओर जे छै से किछु आलू ओइमे ओहिमे की कहै छै बढ़िऑं पौधा बढ़िऑं चलैए ओहिमे पानि डालै छी आओर जे छै से बढ़ियाँ लगैए